भारतके शिक्षा बेबस्था पहिने एतेक पढ़ाइ नहि होइ रहै सरकार अभी जगह जगह इसकुल गाँवमे हर जगह इसकुल चारू कात कएने छथिन कएने हइ जाहिमे गरीब अमीर सभी बच्चा पढ़ि रहलै हँ आओर इसकुल से पढ़िकऽ अबै हइ ओकर माइ बाप ट्यूशन धरेने हइ जेकि ट्यूशन पढ़ा रहलै हँ शिक्षामे अभी पहिलासे बारह गुना अधिक चलि रहलै हँ पहिने तऽ छोटपैकाके एडमिशने नहि करै रहै लेकिन अभी बच्चा गरीब से लऽ कऽ अमीर तक हर आदमी चाहै हइ जे हमर बच्चा शिक्षित रहै आओर गार्जिअन डाँट डबारिकऽ बच्चाके भेजै हइ आओर भारतके सबसे मूल सम्पति विद्या